تیرنے کے بہت فائدے ہوتے ہیں ایک پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی مرنے سے بچ جاتا ہے پانی میں ڈوب کر اور سانس کی بھی بہت اچّھی پریکٹس ہو جاتی ہے سانس لمبی ہوتی ہے پانی میں تیرنے سے اور جسم بھی بہت اچّھا تندرست صحت اچّھی رہتی ہے سوئمنگ کرنے سے اور پانی میں عادت بھی ہو جاتی ہے پانی میں ٹھہرنے سے